हम अपनी रसोई घर में रखते हैं बर्तन कूकर रखते हैं और डक्ची रखते हैं कराही रखते हैं कराही दो तीन प्रकार के रखते हैं जैसे कि लोहे की कराही सिल्वर की कराही नान स्टीक की कराही थाली रखते हैं प्लेट रखते हैं चम्मच रखते हैं कटोरी रखते हैं भगौना भी रख लेते हैं डेक्ची भी रखते हैं दो तीन प्रकार के एक जैसे एक में दाल बनाना हो चावल बनाने के लिए डेक्ची रखते हैं और सब्जी बनाने के लिए भी दो तीन कराही रखते हैं और बनाते क्या हैं उसमें जैसे कि कुकर में हो गया हमारा दाल चावल आलू को उबाल लेते हैं और कराही में सब्जी बना लेते हैं पूरी छानते हैं भुजिया बनाते हैं लोहे की कराही में मछली बनाते हैं भगौना में मीट बना लेते हैं सिल्वर के भगौने में और थाली में भोजन परोसते हैं प्लेट में सलाद देते हैं एक में एक में टमाटर का सलाद जैसे हो गया खीरे का सलाद हो गया प्याज का सलाद हो गया ये सब अलग अलग कटोरी में देते हैं और कल्छूल से दाल निकालते हैं पलटे से चावल निकालते हैं प्लेट से प्लेट में देते हैं घी चम्मच से घी निकालते हैं चम्मच से खाना भी खाते हैं बच्चों को दूध भी पिलाते हैं इन्हीं प्रयोग में लाया जाता है ये सब हमारे बर्तन आते हैं